ہمارے خیال سے زبان کا معنیٰ ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی سے کیا جاتا ہے کیونکہ آج کے دور میں لوگ زیادہ سے زیادہ ہندی بولتے ہیں اردو تو بولتے ہی نہیں ہیں لیکن ہم اسلامک لوگ ہیں ہمیں اردو بولنا چاہیے اردو اور چھوٹے بڑے بچے سب کو سکھانا چاہیے اپنے سے بڑے کو بھی بولنا چاہیے کہ اردو بولے اردو بہت پیاری بھاشا ہے اردو ہم بولتے ہیں تو کسی کو تو اسے لگتا ہے کتنا اچھا بول بولتی ہے اردو بہت اچھی بھاشا ہے لیکن آج کے دور میں تو زیادہ سے زیادہ لوگ ہندی انگلس سنسکرت بولتے ہیں جسے دیکھو سب بولتے ہیں لیکن ہمیں اردو بولنا چاہیے اردو ہمارے دادا پردادا کے دور سے چل رہا ہے وہ بھی بولتے تھے ہمیں بھی بولنا چاہیے ہم لوگوں کو اردو کو آگے بڑھانا چاہیے نہ کہ ہندی انگلس سنسکرت کو اردو کتنی پیاری بھاشا ہے اسے آگے بڑھانا چاہیے اردو کتنی پیاری زبان ہے یہ ہم لوگوں کا ہے اس لیے اسے ہمیں بولنا چاہیے اور آگے بڑھانا چاہیے